आजकल जे फिलिम चललै हन तऽ छोटा छोटा कपड़ा पेन्ह कऽ फिलिम चललै हइ पारिवारिक देखयवला नहि छै छोटा छोटा कपड़ा पेन्ह कऽ देखयमे बढ़िआँ नहि लगै छै बढ़िआँ बढ़िआँ तनि सौँसे बदनकेँ झाँपि कऽ पेन्हयवला कपड़ा अच्छा लगै छै पारिवारिकमे देखयमे बढ़िआँ लगै छै छै नया नया यूट्यूबपर मोबाइलपर टीवीपर सभपर देखै छियै लेकिन देखैमे परिवारमे बढ़िआँ नहि लगै छै देखैमे कपड़ा पूरा शरीर ढाँकि कऽ पेन्हैके चाही पहिले फिलिममे देखै छियै सभ परिवार बाल बच्चेके साथ सभ मोबाइलपर जाइ छै यूट्यूबपर छोटा छोटा कपड़ा पहिन कऽ बढ़िआँ नहि लगै छै पूरा शरीर पता चलै छै देखैमे नहि बढ़िआँ लगै छै शर्मिंदा लगै छै ई लए कपड़ा तनि बढ़िआँ पेन्हैके चाही सौँसै क् बदनकेँ ढाँकि करि कऽ चलैके चाही बढ़िआँसँ अपन चलतै फिलिममे चलाए देलकै हन आ आ नहि कने कभी नया नयाके फिलिम निकालै छै टिकटॉक बनबै छै तऽ कपड़ा पसन्द लायक नहि छै पूरा बदन लखऽ दै छै पारिवारिककेँ देखैमे बढ़िआँ नहि लगै छै